क्या आप हिंदी हिंदी में अनुवाद भाषा विकास में अनुवाद की भूमिका भाषा विकास में अनुवाद की अहम भूमिका भूमिका रही है जब किसी भाषा को ऐसे व्यवहार क्षेत्र में युक्त होने का अवसर मिलता है जिसमें पहले उसका प्रयोग नहीं होता था अब तब उसे वस्तु और अभिव्यक्त बृद्धि दोनों से विकसित करने की आवश्यकता होती थी

अगर आपके डेवाइड में मैक्रोफोन उसकी मदद से भी शब्दों द्वारा वक्यों को बोलकर अनुवाद क्या किया जा सकता है कुछ भाषाओं के लिए अनुवाद करना बहुत आसान तरीक़े से अनुवाद किया जा सकता है